खेती बाड़ी से फुर्सत रहता है तो हम जाते हैं लाइब्रेरी में थोड़ा सा जो है सो पढ़ते हैं पुस्तिका पढ़ते हैं ओ हाँ पढ़ने के बाद जो है सो कुछ अथि इतिहास पढ़ते हैं इतिहास में जो है सो बहुत सारा ऐसा है जो कि हम पढ़ते हैं कुछ ज्ञान मिलता है और जैसे कि महात्मा गाँधी कै कैसे क्या हुआ राजीव गाँधी जो है सो आज हैं संजय गाँधी हैं महात्मा गाँधी हैं अनेक मतलब ये हैं ऊ सबके बारे में हम जानते हैं महात्मा गाँधी है राजीव गाँधी अभी तत्काल में नरेन्द्र मोदी इतिहास उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और पढ़ते पढ़ते जो है सो हमको कुछ ज्ञान मिलता है और ये सभी बाई बात ये है कि इतिहास बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक किताब हैं और बहुत नीक परिवार अथि ज्ञान है कि किताब है किताब में हम पढ़ते हैं और किताब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है हमको इतिहास इतिहास पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ ठीक ठाक चलता है किताब जो है सो इतिहास बहुत अथि पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि किताब वो बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने में भी ठीक लगता है